अ ऐ रन्जित गायदों एम्फौ जाजोबथारदों माबा जोसा गायदों जोसाया मोजां जादोंलायो आठ बिगा गायदों सेमोनबो गायदोंमोन देग्लायबो मोजां जादों हासार होदों एसे ए उम उम औ ए उम ए दे दे देग्लाय जायाखै खालमासि जागोन मोजां बोसोरसे जायिखौ गाबनाङा जायो उम उम उम

सेमोन साबसिन जाखादोंमोनहाय एसे मोजां जादों मुलि सारदों नालाय हासार होदों बांद्राय गाज्रि जायाखै ए उम थाल मोनाखै उम औ ए माथो खालामनो मालाय जानायखौलाय एम्फौ जाबाय जेला अखा खोरोमनायफ्राबो बिदिनो थैब्रु थैब्रा जाजोबबाय माइआ अखा खोरोमनायावबो बिफां लाइफांफ्रानो थैयोब्ला माइआ बोरै थैया जानो उम औ दे